माइब्राखौ आं जानो मोजां मोनो आरो न'नि मानसिफ्राबो जानो मोजां मोनो माइब्राखौ फुङाव जानोबा मोनायाव सोमनानै दोनखानोसै ओमफाय अखानायै फुंआवहाय फुंआवहाय सुस्र'फिनसै आरो सुस्र'नानै अर सुनोसै साराय जाननोसै ओमफाय साराय दुंबा थाव इसे होनोसै थाव इसे होनानै ओमफ्राय माइब्राखौ हरनोसै माइब्रा हरनानै एरबाय थानोसै एरै एरै एसे आथा माबाबा दै सारस्रोमनोसै दै सारस्रोनानै खोबहाबनोसैलाय संबाय संख्रिबो होनोसै ओमफाय खोबहाबनानै आरो जुदि मोनाखैबा आरो दै इसे सारस्रोबावनोसै दै सारस्रोनानै ओमफाय उनाव मोनबाय बा माइब्राखौ मोनबायबा खांनोसै खांनानै ओमफ्राय माबा जानोसै आरो गुदुं गुदुं न'नि मानसिफ्राबो जानोसै आंबो जानोसै जानो मोजां मोनो नालाय